ہلو جی ہاں ساگر ریسٹورنٹ سے اچھا اچھا اچھا یہ دونوں ڈش مٹن نان آپ کو چار ہزار تک ملے گا اور مٹن گریوی جو ہے یہ آپ کو چھ ہزار تک پڑے گا جی ہاں یہ آفر صرف دو دن کے لیے نکلا تھا آج آفر کا سمے نہیں رہا اب جو پہلے کا ریٹ تھا وہی ریٹ ہے اب اچھا اچھا اچھا چلیے سر دونوں چیز کے لیے آپ کو ہم پانچ پانچ سو روپیے کا کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سر چلیے مٹن نان کا آپ ساڑھے تین ہزار دے دیجیے گا اور گریوی کا آپ جو ہے ساڑھے چار ہزار دے دیجیے گا ٹھیک ہے سر سر یہ بہت مہنگا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کی کوالٹی کیسا رہتا ہے تو کوالٹی کے اعتبار سے جو ہے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں کوالٹی بہت ہی اچھی رہتی ہے ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ آن لائن سروس بھی ہے اور آف لائن سروس بھی ہے دونوں چیزیں ہیں اور دونوں کے لیے ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی ہے تو آپ کے لیے چونکہ آپ کو آفر کا پتا نہیں چل سکا تھا تو اس لیے جو ہے میں آپ کو کم کیے دیتا ہوں بٹ جتنا میں نے بولا ہے آپ کو اتنا ہی پہ ملے گا سر چلیے سر دونوں چیز کے لیے آپ کو جو ہم ساڑھے پانچ ہزار لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک